जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो सांस्कृतिक प्रथाओं का पालन तो करती हैं परंतु पूरे तरीक़े से सांस्कृतिक प्रथाओं का पालन नहीं करती है जैसे कि हमारे क्षेत्र की जो भी सांस्कृतिक प्रथाएँ हैं या जो भी पारंपरिक प्रथाएँ हैं उनको निभाना हमारा परम कर्तव्य है और उनको निभाना भी चाहिए परंतु आज की जो युवा पीढ़ी है वो मॉडर्न ज़माने के हिसाब से चलती है उनको परंपराओं से संस्कृति से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है वह सोसल मीडिया को अपनाती है और सोसल मीडिया के विचार धारनाओं पर चलती हैं जैसे कि हम बात करें कि कोई मूवी आ रही है कोई फिल्म जब रिलीज़ हो रही है तो हमारी जो युवा पीढ़ी होती है उस फिल्मों को देखेंगी फिर उस में जो भी चीज़ें हैं उसको अपने दैनिक जीवन में उतारने की कोशिश करती है यही हो रहा है आम तौर पर तो हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे युवा पीढ़ी है वो सांस्कृतिक प्रथाओं का पूरी तरह से पालन नहीं करती है जिसका सब से बड़ा कारण यह है कि फिल्मी दुनिया आज कल के बच्चों एं बच्चे जो भी है वो फिल्मी दुनिया को सच मानते हैं उन्हें हमारी संस्कृति के बारे में यदि पूछा जाए तो बिल्कुल नहीं के बराबर ही पता होता है परंतु ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा होते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में तो सब मतलब युवा होते हैं तो वे काफ़ी हद्द तक संस्कृति सांस्कृतिक प्रथाओं को अपनाते हैं पारंपरिक चीज़ों को करते हैं इस तरीक़े से सब होता है पर जो सांस्कृतिक मूल्यों पर पकड़ हमारी कमज़ोर इस लिए है क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वह सस्कृति को ना अपना कर जो भी मतलब वेश्टर्न कल्चर है इसको अपना रही है तो जिसके चलते हमें हमारी संस्कृति को भूला जा रहा है हमारे युवाओं द्वारा तो हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि हमारे युवाओं को भी अब जानना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है हमारी प्रथाएं क्या है ना कि पश्चिमी सभ्यता को अपनाना चाहिए आज कल बच्चे हो गएं या युवा हो गएं ज़्यादातर मोबाइल चलाते हैं और पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की बात ले लो तो मध्य प्रदेश का पहनावा जैसे जो प्राचीन जो भी माताएं बहनें थी वो किस तरह का पहनावा रखती थीं और आज की जो युवा पीढ़ी है लड़कियाँ है वह किस तरीक़े का पहनावा रखती हैं तो मतलब क्या एक सोंचने वाली बात है और इस पर अगर राय की बात करें तो जो युवा पीढ़ी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में पढ़ना चाहिए सीखना चाहिए उन में रहना चाहिए ना कि पश्चिमी सभ्यता को अपनाना चाहिए